हेलो अऽ ठीक छै ठीक छै अपन बताबू हँ ई कहय लए चाहैत रहियै अपन ओ कलोनीवला जे रहै सड़क ई एतना दिनेमे केना ई जर्जर भए गेल छै टुटि फुटि गेल यए ओकर मरम्मत करय खातिर किछो करलियै कहाँ अभी तक हँ नहि तऽ ओसभ पर ध्यान देबै ने बतबू कतना बड़ा बड़ा गड्डा भए गेल छै ओसभ पर जर्जर जे छै कमसँ कम मरम्मत करि दियौ उपर पैसा नहि दए रहल यए उपर बात करू करू की अहाँ दुर्घटना भए रहल छै ईसभमे गिर पड़ै छै आम जनतासभ तऽ ओकरा प्रति आगू गप्प करू की मरम्मतके शख्त एहिमे जरूरी यए हँ से उपरसँ बात करि कऽ अपन ओ फेर जे छै ओकरा करि देबै तऽ तबहे ने मानि लिअ बहुत बहुत क्षतिग्रस्त भए गेल छै रोड ओकरा जे छै कमसँ कम मरम्मत करि देबै तऽ सही हेतै चलयमे गाड़ी घोड़ाके साधनमे ठीक रहतै ओ गड्ढामे राति बिरातिकेँ पड़ी जाइ छै तऽ ओकरापर ध्यान दियौ हँ तऽ ओ आ आ ओ बगलवला ओ कॉलोनीके की ठीक यए रोडके अच्छा तऽ एकरापर ध्यान दियौ आ ओ नहि आगू भी देख लेबै अपन ओ जर्जर हएत तऽ ओकरो मरमत करि देब हँ ई जे छै अपन बगलवलाके कनि टा पहिले करवाय दियौ एकर बहुत स्थिति गम्भीर भए गेल छै ठीके छै